फाइव डिस्ट्रिक्ट नेम जि'यां रियासी होइया जि'यां अरनास होइया अनंतनाग होइया ते रामनगर पौनी डिस्ट्रिक्ट होर बड़ियां सारियां होनियां जेह्ड़ियां मिगी नेईं सेही हैन